مشرقی دہلی ضلع کی ایک بھرپور تاریخ اور ثقافت ہیں جو کئی قابل ذکر پرکشش مقامات اور سیاحتی مقامات پیش کرتا ہیں جن میں سے کچھ یہ ہیں اکشر دھام مندر ایک شاندار ہندو مندر کمپلیکس جو ہندوستانی فن تعمیر فن اور ثقافت کی نمائش کرتا ہیں اسی طرح لوٹس ٹیمپل جوکہ بہائی مذہب کے ماننے والوں کا عبادت خانہ ہے جو پھولوں کی پھولوں کی شکل کا ایک خوبصورت مندر ہے جو امن اور ہم آہنگی کو فروغ دیتا ہیں اسی طرح لال قلعہ ایک تاریخی مغل قلعہ اور محل جو اب یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے میں شامل ہیں جامع مسجد ہندوستان کی سب سے بڑی مساجد میں سے ایک جسے شاہجہاں نے بنوایا تھا چاندنی چوک ایک ہلچل مچانے والا بازار اور خریداری کا مرکز جو پرانی دہلی کے دلکشی کی جھلک پیدا کرتا ہیں انڈیا گیٹ ایک جنگی یادگار جس کے چاروں طرف خوبصورت باغات ہیں ہمایوں کا مقبرہ جو یونیسکو جس سے جو کہ یونیسکو میں شامل ہو گیا یونیسکو کا عالمی ثقافتی ورثہ اور تاج محل کا پیش خیمہ ہیں قطب مینار کمپلیکس ایک تاریخی کمپلیکس جس میں ہندوستان کا سب سے اونچا مینار ہیں اسی طرح نیشنل میوزیم ہندوستان کے فن ثقافت اور تاریخ کی نمائش کرتا ہیں کناٹ پلیس ایک متحرک تجارتی اور خریداری کا مرکز یہ پرکشش مقاماتِ تاریخ مقامات تاریخ ثقافت فن تعمیر اور روحانیت کا امتزاج پیش کرتے ہیں جو انہیں سیاحوں کے لیے پرکشش بناتے ہیں اور کچھ اہم عوامل جو ان مقامات کو سیاحوں کے لیے اہم یا دلچسپ بناتے ہیں ان میں شامل ہیں تا ان میں شامل ہیں تاریخی اہمیت اور ثقافتی ورثہ تعمیراتی خوبصورتی اور عظمت روحانی اور مذہبی اہمیت متحرک بازار اور خریداری کے تجربات مزیدار اسٹریٹ فوڈ اور مقامی کھانا پرانی دہلی کی دلکشی اور کردار کی بصیرت یہ ساری چیزیں ہیں یہ عوامل مشرقی دہلی ضلع کو سیاحوں کے لیے ایک دلچسپ مقامات بناتے ہیں جو تاریخ ثقافت اور تفریح کا منفرد امتزاج پیش کرتے ہیں